फालांगि अदेबानि फालांगि जागायनाय गोदो जोंनि गामियाव मोजां लामा गैयिनि थाखाय बेफार फालांगि खालामनायाव जोबोर जेंना जायोमोन मानोना दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बेसाद मुवा फाननो लांनाया बाननानै लांनांगौ जायोमोन एबा थेलाजों लांनांगौ जायोमोन बिनि थाखाय गोबां असुबिदा जायोमोन नाथाय दानि समाव थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामाफोरा गासैबो मोजां जाजोबबाय मोजां जाजोबनाय लेखायै गय फाननाय हरनाय औवा फाननाय हरनाय लांनाय लाबोनाय माइ फाननाय बेफोरनि थांलाय फैलाय मथर गारिफोरा आथिखालाव मेल्लासै दा दाब दाब जायगायाव लांनो थाखाय राहा लामा ओंखारबाय नाथाय जोंनि बे सा हाजो खर' लाइनआव नारें बेफारफोरा जोबोर खम मानोना जोंनि जायगायाव बयबो एसे एनै नारें खार्जि गायो नाथाय बाहायनाय समाव रावबो लांफैया गिदिर गिदिर बागानफोर थाब्ला लांफैगौमोन नामा बेखौ सानस'नो हाया दा जायखिजायाथों मानो आथिखालाव फालांगि खालामनाया एसे सर' जाबोबाय लामा जानाय लोगो लोगोनो जोंनि मावनानै मोननाय जिखिनि आबादफोर बे आबादफोरखौ न'खरावनो फैनानै मथर गारि बायदिसिनाजों लांलाय लाबोलाय राहाखौ खालामनो हानाय जाबाय बेखिनियावनो आंनि फोरमायथिया जोबबाय